नमस्ते भैया क्या आप ओला कम्पनी से बोल रहे हो क्या हाँ मैंने अभी ऑर्डर दिया था गाड़ी बुक के लिए लेकिन दो घंटे हो गए हैं और अब तक कोई गाड़ी नहीं आई है हाँ हाँ मैंने चार बार लोकेशन भी सेंड कर दिया उनको लेकिन वह आ ही नहीं रहे इधर ही चक्कर लगा रहें हैं आसपास में हाँ मेरे वह छोटे बच्चें हैं चार पाँच और यहाँ पर हम कितने घबरा रहे हैं बच्चे मेरे कब तक भेज दोगे आप नहीं नहीं मैं तो रद्द कराना चाहती हूँ अभी कोई नहीं नहीं भैया मैं रद्द कराना चाहती हूँ और हम दूसरी टेक्सी बुक कर लेंगे ठीक है ठीक है मैंने लोकेशन उनको सेंड कर दिया लेकिन इधर ही चा इधर ही चक्कर लगा रहें और मैं यहाँ पर खड़े हैं सादुखाने रोड पर ठीक है भैया हम रद्द करवा रहे हैं ठीक है ठीक है